हेल' सार औ आंहा ए गेदेर खैफोदाव गोग्लैदोंमोन दा बेनि सायाव बेनि थाखायनो आंहा गेदेर खैफोद केस आव गोग्लैदोंमोन दा उकिल नांगौ जानानै फैदों खैफोदा जाहैबाय माने मा आं दत'मा बासाबारिनिफ्राय एक्सुवेलि खैफोदआ जाहैबाय माने आंहा जोंनिनो बियानै फिसा मामा लैथोनि सिमा थेना दंमोन दा बे मावग्राफोरा बोरै बोरै मावखो एसे तेरा बेका नारदों होनदों एसे गेदा गिदि जादों होनदों सिमाखौ दा मामाय लैथोआ आंखौ केस हैबाय दा बे केसनिफ्राय नोंथाङा माबोरै आंखौ रैखा खालामनो हागोन हायोबा अननानै एसे गोख्रैयैनो आंखौ हेफाजाब होनो हायो नामा आं नोंथांनिसिम बेखौ बेखौथ' सिगाङावबो रायज्लायबायमोन आङो बुंदोंमोन एसे रायजो राजाखौ लानानै जयै रायज्लायदोंमोन रायज्लायनाया नाथाय मानिथारासै बेखौ आरो माथो खालामबावनो बे मामायआनो आंखौ जुदि कर्ट आव केस होबायब्ला दा बे कर्ट केस नि थाखाय आंनो जामिननि थाखाय हायाथ' लेखाया बेनाबो थिगैनो दङ आंनाबो थिगैनो दङ दा दाग नाम्बार थाक नाम्बार खाजिना थाजिना जोंहा होखाजोबनाय आरो कुनु जोंनाव खाजोना होयैनि माबा गैया थिगैनो दङ दा नोंथाङा बेल' जाहाथे माने कर्ट निफ्राय जाहाथे बे केस खौ एसे गोख्रैयैनो मोजाङै मोजां खालामना होयो आं मामायजोंबो एसे रायज्लायनोसै ओमफ्राय उनाव उनफोराव गोख्रै मोजाङै मोजां समालस'ना खालामनानै जाहाथे मा खालामनो हायो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय औ दे दा थांनोसै आं दे दे

दे दे दे बिदिनो जाथोंसै होनबा सार